आतां न्यू जेनरेशन जें आसा तें सोशियल मिडियाचेर खूब डिपेंड आसा आनी सोशियल मिडिया तें एट्रेक्टीड जाल्लें आसा आनी तेंकां दिसता की तेंच्यांनी तेचेर काम करचें सो सोशियल मिडियाचेर काम मे बी तेंकां युट्युबार जावपाक जाय कॉन्टॅंट क्रिएटर जावपाक जाय कॉमिडियन जावपा जाय ब्लॉगार जावपाक जाय सो तितूंत भितर पयता तेन्ना तितूंत भितर दोन बशेचे प्रकार आसता एक म्हटल्यार तितूंत नेगेटिव्ह आसता दुसरें म्हटल्यर तितून पोझिटिव्ह आसता पोझिटिव्हा भितर मे बी पयशे मेळटलो युट्यूबर जावन कॉन्टॅंट क्रिएटर जावन पयशे मेळटलो दुसरें म्हटल्यार तेंकां एक पोप्युलेरिटी मेळटा तीं फॅमस जातात तेंकां चड लोक वळखता तेंकां सेलेब्रिटी वळखता सो तेंकां तो एक फॅम मेळटा दुसरें म्हटल्यार तितून नेगेटिव्ह आसता नेगेटिव्ह धर तेंकां व्युजां खातीर तेंकां कितेंय करपाक पडटा कितें म्हणल्यार कितेंय जें अशी अतरंगीय करपाक जायें जें लोकांक लोकांचें जें नजरेक पडटलें आनी ते तुका व्यूज मेळटले युनीक आसपाक जाय मे बी ते अर्दे स्टंट करतात अर्दे फूड ब्लॉगर आसता डिफरंट डिफरंट फूड ट्राय करता सो एक डिफरंट थींग आसता दुसरें म्हणल्यार जेन्ना अर्दे लोक जे आसता ते डेयली ब्लॉगर जे आहा ते डेयली आपल्यालो ब्लॉग जो आहा तो अपलोड करतात ब्लॉग म्हणल्यार जें डेयली रुटीन जें ते कितें करता म्हणजे पर्सनल लायफ तीं फूल एक्सपोज करतां सोशियल मिडियाचेर जेणें करून कोणाक कळटा की तेंचे घरांत कितें चल्लां कितें कितें आसा तें तांकां सगळें समजता तिसरें म्हणल्यार कॉमिडियन कॉमिडियन जे हा ते अर्दे बरी करता कोमिडी आनी दुसरे जे आहा ते अर्दे रोस्ट करपा लागून बॅड वर्ड्स यूज करता तें अर्द्या लोकां मनां लागता सो कॉमिडियन सुद्दां तेंचो ते रोस्ट करता आपलो ओपिनियन दिता बट हे पासून ओपिनियन दिता आसतना ते बॅड वर्ड यूज करता जो कोणाकूय पर्सनाक कोणाकू ट्रिगर जाता